भैया मोबाईल दुकान से बात कर रहे हैं हाँ भैया मुझे एक फोन ख़रीदना था जिसके बारे में आपकी दुकान से कुछ पता चल जाता तो अच्छा होता भैया मुझे मतलब मैंने अपने दोस्तों से सुना हैं कि पोको एक्स फाइव प्रो फाइव जी और उसके बारे में आपसे भी पता चल जाता क्या कीमत है इसकी कैसे क्या क्या क्या इसमें फीचर हैं जी जी जी जी

भैया इसका कैमरा कैसा है मतलब फ्रंट और बैक का कैमरा

जी जी जी

जी जी ठीक है भैया जी जी और भैया जैसे कि इसमें अभी अपन हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और गेमिंग वगैरह के लिए कैसा है ये फोन

अच्छा अच्छा हाँ ठीक है और भैया जैसे आप बता दीजिए आपकी दुकान पे ई एम आई पे भी फ़ोन मिलता है क्या

जी जी

एक सौ आठ मेगापिक्सल हाँ

और उसकी बैटरी लाइफ कितनी है भैया

जी ठीक है फिर भैया तो मैं आप किस तरह से मैं आपकी दुकान में आती हूँ और और आप मुझे वहाँ पे और डिटेल बता दीजिएगा इस फोन के बारे में और मैं देख भी लूँगी फोन को मैं अभी पता कर रही थी कि इस फोन का कितनी कितनी कीमत है आप बता सकते है इसकी कीमत

जी ठीक है भैया ठीक है भैया ठीक है भैया तो आप अपन आती हूँ मैं आती हूँ आपकी दुकान पे और ई एम आई पे भी बात कर लेंगे दरअसल मुझे ई एम आई पे फ़ोन लेना है जी वन टाइम पेमेंट जी जी ठीक है भैया

ठीक है ठीक है भैया जी धन्यवाद भैया